हाँ आजकल अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे जो है वह बाहर गेम नहीं खेलते हैं उसमें अत्यधिक स्क्रीन में टाइम अपना देते हैं बहुत समय उसमें बिताते तो हमारे जो प्राकृतिक खेल है उसको वह नहीं खेल पाते हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए मैं उनसे शिक्षा देना चाहूँगा आजकल के बच्चों को कि स्क्रीन टाइम स्क्रीन गेम को कम करके उनको जो प्राकृतिक हमारे खेल है उनको सबसे ज़्यादा खेला जाए जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा